ملک میں دستیاب ہسپتالوں تو اب بہت زیادہ ہیں اور اور ان کی طبی خدمات کے بارے میں جہاں تک ہے تو بہت ہی اچھی انداز میں یہ خدمات دے رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے کی بنسبت بہتر طریقے سے علاج ہوتا ہے اور لوگوں کا چیکپ بھی ہو جاتا ہے صحیح دوا بھی مل جاتی ہے کوبڈ کا جو بحران ہوا تھا اس میں مجھے ایسا لگا کہ جو پیسنٹ تھے اس پیسینٹ کا صحیح سے علاج نہیں ہو سکا اگر صحیح صحیح سے علاج ہوتا تو وہ سب صحیح ہو جاتے اچھے ہو جاتے تندرست ہو جاتے اور ہمارے علاقے میں صحت کی بہترین دیکھ بھال کے لیے جو ہے اور ہسپتال ہونے چاہیے اور ہسپتال ہوں گے تو مریض بیمار نہیں رہیں گے مریض کا صحیح سے علاج ہو جائے گا اور مریض بالکل تندرست ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے بیماری ختم ہو جائے گا اس لیے جہاں تک میری رائے ہے کہ ہمارے علاقے میں اور زیادہ دیکھ بھال کرنے کے لیے اور زیادہ اچھے علاج کے لیے ہاسپیٹل کا انعقاد کیا جائے اور ہاسپیٹل کھولے جائیں تو غریبوں کی مدد ہوگی اور غریب جو ہیں اچھے سے علاج کرا پائیں گے جہاں تک سوال ہے ملک میں تو ملک میں تو اپنی اپنی جگہ پر ہو رہا ہے